مقامی معیشت تجارت اور بیوپار میں اردو زبان کا استعمال بہت اہمیت رکھتا ہے خصوصاً ان علاقوں میں جہاں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کی بڑی تعداد موجود ہے یہاں کچھ طریقے ہیں جن سے اردو زبان تجارت اور بیوپار میں استعمال ہوتی ہے مارکیٹنگ اور اشتہارات اردو زبان میں اشتہارات مقامی بازاروں میں کاروباری ادارے اپنی مصنوعات اور خدمات کی تشہیر اردو میں کرتے ہیں تاکہ وہ عام عوام تک اسانی سے پہنچ سکیں اس سے گاہکوں کی ایک بڑی تعداد کو متوجہ کیا جاتا ہے پوسٹرز اور بینر دکانوں اور بازاروں میں اردو میں لکھے گئے پوسٹرز اور بینر استعمال ہوتے ہیں جو کہ خریداورں کو مخصوص معلومات فراہم کرتے ہیں جیسے کہ قیمتوں رعایتوں اور مصنوعات کی خصوصیات مواصلات اور مذاکرات خریداروں اور دکانداروں کے درمیان بات چیت اردو زبان کو خریداروں اور دکانداروں کے درمیان بات چیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ زبان کی سادگی اور فہم کی بدولت خریداروں کو بہتر خدمات فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے تجارت کے معاہدے مقامی سطح پر کیے جانے والی تجارتی معاہدوں اور لین دین میں بھی اردو زبان استعمال ہوتی ہے خاص طور پر جب معاملہ عام لوگوں کے درمیان ہوتا ہے دستاویزات اور ریکاڈنگ کیپنگ بزنس ڈاکومنس مقامی کاروبار اپنے کاروباری ریکاڈ رسیدیں بل اور دیگر دستاویزات اردو میں رکھتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکیں اور کسی بھی قانونی یا مالی مسئلے کی صورت میں انہیں استعمال کر سکیں اکاؤنٹنگ چھوٹے کاروبار اردو زبان میں اکاؤنٹنگ کرتے ہیں خاص طور پر اگر کاروبار مالک کی تعلیم محدود ہو ثقافتی پہلو ثقافتی مطابقت اردو زبان مقامی تجارت میں ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے کیوںکہ زبان مقامی تہذیب اور روایت کا عکاس ہے اس سے کاروبار میں اعتماد اور ساکھ بھی بڑھتی ہے علاقائی مارکٹوں میں اردو کا کردار مقامی اور علاقائی بازاروں میں اردو زبان کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے کیوںکہ یہ زبان خریداروں اور فروخت کنندگان کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے علاقائی زبانوں کے ساتھ ہم آہنگی دو لسانی یا کثیر لسانی کاروباری ماحول بعض علاقوں میں اردو زبان کے ساتھ مقامی زبانوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مختلف زبان بولنے والے گاہکوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کیے جا سکیں اردو زبان کی موجودگی اور استعمال نہ صرف مقامی معیشت کو فروغ دیتا ہے بلکہ اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ تجارت اور بیوپار کا عمل زیادہ جامع اور قابل رسائی ہے جو جس سے معاشراتی اور اقتصادی ترقی میں بھی بہتری آتی ہے